अगर तुस ड्राईंग करना स्टार्ट करना चांह्दे तुसें पैह्ले जो बी तुसें बनदा बनाई ओड़ो एह् नि सोचेओ कि मेरी शैल बना दी जां बुरी बना दी अगर पैह्ले तुस बनागे तां गै शैल बननी ते सारें शा पैह्ले तुसें ओह् कल्लर लैने ओह्दै कन्नै बनांदे रौह्ना बनांदे रौह्ना अगर तुस बनागे तां तुसें प्रफैक्ट होई जाना जेह्ड़ा बनागा ते उऐ ते सिखदा ते में तुसेंगी इ'यै सलाह् देना चाह्न्नी कि तुसें अगर ड्राईंग स्टार्ट करनी ऐं तां जैसा बी कोई पेज पेदा घर पैंसल पेदी ते पैह्ले इ'यां गै बनाना स्टार्ट करी ओड़ो अगर तुस इ'यां बनागे पैह्ले ते ओह् जिसलै इ'यां बनांदे रौह्गे बनांदे रौह्गे कोई बी चीज अस बनाचै ते तां गै आंदी करने ते में ते इ'यै स्लाह् दिन्नी अगर तुसें ड्राईंग करना स्टार्ट करनी ऐं तां बस हुनै गै करी ओड़ो ते तुसें जेह्ड़ी कापी ऐ पैंसला कन्नै पैह्ले करदे जाओ करदे जाओ कल्लर भरो ओह्दै बिच्च अगर तुसें शैल लग्गा तां फ्ही तुसें अगली बारी चेता में ते एह्कड़ा कल्लर करना ते थोह्ड़ा दमाकै बिच्च होर करियेटिविटी जागनी ऐ होर दमाक जेह्ड़ा तेज होना कि में ऐसा करना ते पैह्लें अगर तुस सिक्खनै आस्तै करना चाह्ने तां पैह्ले तुस इ'यां करो कापी पर पैंसला कन्नै तुसें जेह्ड़ी इंप्रूव होई जानी ऐ स्किल